नमस्ते भैया हाँ भैया भैया हमको एक ज़मीन लेनी थी पता चला आपके पास कुछ ज़मीनें हैं बढ़ियाँ प्लॉटिंग वगैरह ओ अच्छा क्या रेट है अच्छा ये रैथा रोड पे अगर मेन लिया जाए अच्छा अच्छा अंदर अंदर अगर लिया जाए अंदर तो सस्ती होगी अच्छा अच्छा कितने कितने कितने स्क्वाॅयर फ़ीट के प्लॉट हैं आपके वैसे हमको बारह तेरह सौ स्क्वाॅयर फ़ीट चाहिए थी ज़्यादा नहीं क्या अच्छा तो ये बताइए ज़मीन जेनरल की ही तो है ऐसा तो नहीं एस सी एस सी की हो तो सौ दिक्कत हो उसको दाखिल खारिज़ वगैरह में हाँ हाँ कहीं मेन रोड पे आपके नॉलेज में जगह नहीं है जैसे मेन रोड पे कहीं मिल जाए मार्केट वार्केट टाइप की बनाने के लिए हमको ऐसा चाहिए मकान भी मिल जाए थोड़ा कमर्शियल टाइप में चाहिए जैसे रैथा रोड मेन रोड है ये छठे मील के आस पास ना तो वहाँ का रेट बताइए वहाँ का क्या रेट होगा अच्छा चलिए ज़मीन तो आप अगर टाइम हो बताइए आप जब हम आ जाएँ तो दिखा दीजिए चलिए तो कल हम किसी टाइम आ जाएँ आपके पास लाइट लाइट वाइट है कंप्लीट चलिए ठीक है तो हम कल आते हैं तो आप हमको एक बार दोनों साइटें अपनी दिखा दीजिएगा क्योंकि हमको लेना ही लेना है और थोड़ा रेट वेट भी देख लीजिएगा भैया हाँ ज़्यादा नहीं चाहिए बारह तेरह सौ स्क्वाॅयर फ़ीट तक ले लेंगे समझे और बस्ती है वहाँ आस पास कुछ मकान वगैरह बने हैं चलो ठीक है तो हम कल कै बजे आप बताओ जो बजे आ जाएँ कहाँ पे मिलेंगे आप हमको चलिए तो हम वो रुक्मिणी लॉन पे आके आपको काॅल कर लेंगे एक बार चलिए ठीक है आ जाएँगे तो कल चलके आप दिखा दीजिएगा अगर फाइनल हो जाता है तो हम कुछ बढ़ियाँ रेट ओट सही हो जाता है तो कुछ हम एडवांस वगैरह दे देंगे बस ये देखे रहिएगा ज़मीन सही हो भैया फँसने वाली ना हो हाँ चलिए ठीक है कल हम आते हैं नमस्कार